ओना तऽ हमर गाम घरमे बुजुर्ग लोकके एकटा जे तास होई यऽ ओ बेसी पसंद यऽ तास ओ सब लगभग मे दसटा बुढ बुजुर्ग एक जगह बैठ जायत दुपहरके टाइम मे खाना पीना खाय कऽ आयत ओ सब आर हुनका सबके एतेक नीक लागैया ओ आहाँकेॅं हम की कही एतेक जोर जोर सँ ओ सब हल्ला कए कऽ एते मगन भए कऽ खेलै यऽ मत पुछू हमरा तऽ लागै यऽ जे हुनका सबके ओहिमे बहुत आनंद आबै अछि जेना हमसब खेलै छी क्रिकेट हमसब खेलै छी गिल्ली डंटा तऽ हमसब तऽ बच्चा छी हमरा सबमे फुर्ती यऽ आब हम आहाँकेॅं बताय दू कि बुढ बुजुर्ग सब खेल धुपि तऽ नहि सकैया ओतेक तैं लए कऽ हुनका सब कऽ जे छै से बैठले बैठल एकटा तासे एहेन छै जाहिमे हुनका सबके आनंद आबै छै आर दस टा हुनकर संगी रहै छै साथमे तऽ संगी साथी जे रहै छै तब तऽ आहाँकेॅं पते यऽ कते अच्छा लागै छै हमरे सबके साथमे रहैया केओ तऽ बहुत नीक लागैया तऽ ओहिने हुनका सबके बहुत अच्छा लागैया आर ओ सब जे बैठलक एकबेर बारह बजे अगर मानि लियऽ बैठल दुपहरके टाइम मे तऽ दू घंटा तीन घंटा चारि चारि घंटा तक छुइ लै यऽ एतेक नीक लागैया ओकरा सबके नहि पुछू एगदम खाना पीना खाय कऽ आयल पहिले सँ सब बैठल रहल मगन भए कऽ खेललक कोनो टेंशन नहि कोनो काम तऽ हुनका सबकेँ छै नहि आर हुनका सबके ओ आनंदे एकटा एहेन चीज छी जाहि लए ओ सब एतेक करैया नहि तऽ आइ काल्हि केँ तऽ बुढ बुजूर्ग सब बहुत एहने यऽ जिनकर तबियत नहि ख़राब रहल तऽ ओहो सब निकलल नहि घरसँ शायदे संजोगमे एहन एहन बुजुर्ग यऽ जे कनी फिटफाट यऽ आर ओ सब आयल दुपहरकेँ टाइम मे हम अपन गामकेँ बात करै छी हमर घरकेँ बगलमे यऽ एकटा मचान ओहि मचान पर आहाँ देख लेबै बेसी समय अगर बारह बजे तक पांचटा बुढ बुजूर्ग ओतऽ पहिले सँ आबि कऽ बैठल रहत ठीक यऽ आर ओ पांचूमे एहेन दोस्ती एहेन जिगरी यऽ जे आहाँकेॅं हम नहि बताय सकै छी कि कतेक ओ सब अपनामे एक दोसर सँ प्यार करैया पुरनका लोक छी तऽ आहाँ समझि सकै छी हुनका सबमे कतेक प्रेम हेतै आ बहुत नीकसँ ओ सब खेलै यऽ हमरा बहुत नीक लागैय हम अपन घरसँ निकलि कऽ कखनो काल कऽ देखलू बाबा सबके खेल बहुत पसंद आबैय हमरा